یہاں بات ہو رہی ہے فیسبک کی انسٹاگرام ٹیوٹر ان سب پہ ٹائم دینا کیا دیکھتے ہیں کیا سرچ کرتے ہیں کیا پوسٹ کرتے ہیں تو فیسبک انسٹاگرام ٹیوٹر یہ ایک سوشل میڈیا ایپ ہیں اور یہ بہت اچھی ایپ ہے اس کا استعمال جیسا اب اس پہ کوئی اچھی ویڈیو دیکھے تو اس کو اچھی ویڈیو ملے گی جیسے کہ میں خود سوسل میڈیا پہ انسٹاگرام پہ میں چلاتا ہوں میرا ادھکتم زیادہ سے زیادہ وقت موائل چلانے میں جو گزرتا ہے وہ انسٹاگرام پہ جاتا ہے اگر میں چار گھنٹہ موائل چلا رہا ہوں پورے دن میں چار گھنٹہ میں تین گھنٹہ میرا موبائل استعمال انسٹاگرام ایپ میں ہو رہا ہے تو انسٹاگرام ایپ اچھا ہے اس میں آدمی جو دیکھتا ہے اسی ٹائپ کی ویڈیو ملتی ہے اب آدمی اس میں ایک ٹائپ کی ویڈیو دیکھے گا تو اب اس کو وہی اسی ٹائپ کی ویڈیو ملے گی اب میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس میں شعر و شاعری کی ویڈیو اس تو میرے انسٹاگرام پہ ادھکتم شعر و شاعری کی ویڈیو ہی آئے گی اور اس پہ پوسٹ کرنے کی بات ہے پوسٹ کرنے کوئی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میں نے تو کبھی پوسٹ کیا نہیں ہے لیکن ہاں ایک پوسٹ کی میں نے اپنی اپنی پوسٹ کیے اور اس پہ پوسٹ کرنے کے بعد وہ بھی میں نے اپنی پوسٹ کی شعر و شاعری کی تو اس میں پوسٹ کرنے کا کیا اس میں لائک ملتے ہیں لائک ملتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں لوگ یہی ادھکتم چیز ہوتی ہے ٹیوٹر کی بات کرو تو ٹیوٹر پہ میسج لکھ کے بھیجا جاتا ہے اپنی بات دوسرے کو پہنچائی جاتی ہے اس جگہ سے دوسری جگہ اور فیسبک پہ بھی یہی حال ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اس پہ شوٹ ویڈیو آتی ہے کوئی لمبی ویڈیو آتی ہے تو یہ ایک ایپ ہے سوشل میڈیا ایپ ہے جو ٹائم برباد ہے اس پہ ٹائم برباد ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی